टेरेस गार्डनिंग आरो रेगुलर गार्डनिंगमे यही अन्तर छऽ की देखऽ टेरेस गार्डनिंग जे होलऽ नी से बाहर बगीचा सब हो गेलै रोड सब हो गेलै मतलब की एक जगह नै छोड़ एकरा अलग अलग जगह कइ कइ जैसे हो गेलै रोडपर इधर उधर बगीचामे मतलब की दूर दूरमे कहीं कहीं ओकरा कहीं टेरेस गार्डनिंग होलऽ ओकरामे बड़ो बड़ो पौधा लगेलौं जाइ हँ जेकि एकदम सालो साल चलै हँ ओकरोमे पानि दै रऽ भी जरूरत नै हँ एक बेर दू बेर देलै मतलब की हो गेलौं धूप लगलौं अपने ओ बड़ो हो जेतौ बड़ो बड़ो ओकरामे फल सब लगते रहै जेना टेरेस गार्डनिंग ई हो गेलै आरो रेगुलर गार्डनिंग जे छऽ ने रेगुलर गार्डनिंगमे होलऽ की अपना कोई भी संस्थान हो गेलौं घर हो गेलौं या कॉलेज सब हो गेलौं अपनो कोई इंडस्ट्री सब हो गेलऽ मतलब की अपनो अन्दरमे जे छै ओकरा अन्दरोमे जे छोटा छोटा पौधा या थोड़ा सा बड़ा पौधा या छोटा मोटा गमला गमला सबमे जे पौधा उपजाबै हँ ओकरा डेली पानि देना छै जैसे आरो पानि देना छै ओकरामे फूल फल सब जे उगै छियै ओ टेरेस गार्डनिंग आर एक लाइनसँ जे लगलो रहै छै ने एक लाइन सँ लगातार देखैमे जे बहुते सुन्दर लगै छै ओकरा कहै छै टेरेस गार्डनिंग मतलब पूरा एक नीयर देखैमे लागलौं सुन्दर जे लगैए आर कोई भी घरके आँगनमे सब जे लगाबै छै ओकरा कहै छै टेरेस गार्डनिंग रेगुलर गार्डनिंग कहै छऽ यही टेरेस गार्डनिंग आरो रेगुलर गार्डनिंगमे यही अन्तर छऽ बस ई आरो हो गेलऽ सब आर ऐसे देखऽ रेगुलर गार्डनिंग टेरेस गार्डनिंग जे होलऽ यही बाहर सबमे होलौं आर सब मजबूत होइ हँ ओकरासँ लकड़ी सब बनै फर्निचर सब टेरेस गार्डनिंग वही बनै हँ रेगुलर गार्डनिंग ने रेगुलर गार्डनिंग जे छऽ ओ तऽ छोटा मोटा पौधा होलौं फूल तूल देखैमे सुन्दर लगाबै छियै घरो सबमे लगाबै छै आओर टेरेस गार्डनिंग जेन बड़ो बड़ो ओकरासँ बहुत कुछ बनै हँ आर फायदा जादा टेरेस गार्डनिंगमे है रेगुलर गार्डनिंग तऽ सिर्फ दिखाबैके लिए होलौ फूल फल सब देखैमे सुन्दर लागै इसीलिए ओकरा घरोमे लगाबी गमलोमे लागाबी रेगुलर गार्डनिंग होलौ यही दोनोमे अन्तर छऽ अन्तर यही सब अन्तर छऽ आरो की टेरेस गार्डनिंग आरो रेगुलर गार्डनिंगमे यही अन्तर छऽ